दीपावली भेल तऽ ई सबमे जे छै छुट्टी देलक आ जेना आओर सारा पर्व छै जेना होली भेल तऽ एहि सबमे जे छै अथी दै छै छुट्टी मतलब अपना अपना अथीके लिए तऽ बहुत तरहके एहिमे जे छै बात छै तऽ छुट्टी हमरा सबके जे छै ओ कमे छै आ छुट्टी जे छै देबो करलक तऽ कम समयके लिए दै छै तऽ फेर साथी सबके जे छै मतलब डेढ़िआ डबर छुट्टी देलक देलक

तऽ मतलब दश टा पंद्रह टाके जे छै हमरा सबके जे छै टोली रहै छियै तऽ जेना जेना ओ भेजलक तऽ ओ हिसाबसँ जे छै हमरा सबके जे छै घर एलहुँ आओर कभी कभी एहन भए जाइ छै कि से मतलब छुट्टी भी नहि दै छै

आ जहि ढङ्गके जे छै जेना एलेक्सने भेल तऽ एलेक्सनमे जे छै फेर छुट्टी नहि देलक

उग्रबादी जे छै ओ चलि एतै ओ प्रवेश कए जेतै अनेक तरहके आदमीके जे छै ओ जनता जे छै मतलब

ओ सब ओतने छुट्टीमे जे छै सारा काम जे छै करनाइ छै इहए सब चीज ओहिमे छै आओर कोनो तरहके बात नहि छै जेना दूर दराज गेलहुँ तऽ दूर दराजमे तऽ जल्दी छुट्टी नहि दै छै

तऽ ओतए जे छै ओ रहए पड़ैत छै ओकर सामना करऽ पड़ैत छै अपन भारतके जनताके बचा बचाबऽ पड़ैत छै अपना भी बचऽ पड़ैत छै सङ्गी साथी सब दोस्त यार सब अइ सबके भी बचबऽ पड़ैत छै जे अथी सब छै तऽ इहए सबके जे छै बचाते हुए अपना बचते हुए

कि सारा जो है कष्ट को झेलते हुए निकलना पड़ेगा तऽ इहए सब चीज छै एहिमे तऽ आओर कोनो बात ओहिमे नहि छै तऽ छुट्टी जे छै हमरा सबके जे छै लेकिन बहुत कम मिलैत छै

तऽ रक्षकके काम छै कि से जनताके सेवा करनाइ हमरे सबके यदि अगर चलि एबै तऽ तब ओसब की करतै उग्रबादी सब तऽ एहिसब चलते जे छै मतलब सारा चीज जे छै ओ करऽ पड़ैत छै सारा ब्यवस्थित करि कऽ तकरबाद जे छै आबऽ पड़ैत छै जाए पड़ैत छै बड़ा सोचि समझिके हमरा सबके जे छै एलहुँ गेलहुँ आओर कामकाज जे छै करलहुँ इहए सब चीज होइत छै